जखन भोजन बनाबै छी तखन ई सावधानी राखब जरूरी छै की हमर चूल्हा हमर बर्तन साफ सुथरा हुअए आओर जखन ओ बर्तन आगिपर चढ़ल चढ़ल गरम भऽ जाइ छै तऽ सब्जीके लारैमे दालिके चलाबैमे हमसभ खुले हाथसँ डेकची या लोहिआके पकड़ि लै छी तऽ ओहिठाम जरूरी छै की ओकरा पकड़ैलए एक कपड़ा होना चाही नहि तऽ हाथ झरकि जैत एहनो स्थिति भेलैहँ की तेल गरम छै आ सब्जी जोरसँ पड़ि गेलै लोहिआमे ऊपरसँ ओ तेलो ऊड़िकऽ पड़ि सकैत अछि ओहिओसँ दुर्घटना होइके सम्भावना छै हमेशा आगि या गरम पदार्थसँ भोजन बनबैत काल सावधानीके आवश्यकता छै आओर ओकरा बरकरार राखैके कोशिश करना चाही की हम अपन सुरक्षाके धियान दैत खाना बनाबी ई नहि जे खाना खाइसँ पहिने अस्पताल जा पड़ए